مذہبی لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم شام کو جیسے تعلیم ہوتی ہے پانچ بجے تو سب اکٹھا ہوتے ہیں اس تعلیم کو سننے کے لیے اور رہی کوئی تیوہار کی بات تو جیسے عید بقرا عید سب اکٹھا ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے گھر پہ جاتے ہیں شیر وغیرہ کھاتے ہیں اور تعلیم میں تو بہت سارے لوگ آتے ہیں ساتھ میں بیٹھتے ہیں کب تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے کی تعلیم چلتی ہے اس میں بہت ساری چیز ہمیں سکھائی جاتی ہے تو وہاں پہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور عید بقرعید ایسے جو بڑے بڑے تیوہار ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور ہمارے مذہبی میں اگر کوئی دعوت دیتا ہے ایک دوسرے کو جب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو ایسے ہی لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور ہمارا بہت اچھا دن گزرتا ہے ان کے ساتھ اور بہت اچھا لگتا ہے اور زیادہ تر تو تعلیم میں لوگ اسٹار تعلیم میں لوگ ٹٹولتے ہیں وہاں کی باتیں سنتے ہیں وہاں پہ اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں لوگ سیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں اور وہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے